मछी मारणु वारनि जूं के क़ौमूं आहिनि जीअं त डालडी कारवी कोली निकोबारी के मोहाणा मछी मछी पकड़णु वेंदा आहिनि छो त उहो हुननि जो रोज़गारु आहे ऐं के सिर्फ़ु मछिनि सां रांदि खेड॒णु वेंदा आहिनि जेके मछी पकड़णु वेंदा आहिनि हुननि खे हुननि मछी पकड़णु वारो जाल चंङी तरह विछाइणु अचे जीअं हुन में सुठी तरह पकड़जनि ऐ हू पंहिंजो रोज़गारु करे सघनि ऐं के सिर्फ़ु रांदि खेॾींदा आहिनि ऐं हा असांखा थोरो परे ई मोहाणा रहंदा आहिनि हिननि मोहाणनि जा अलगि॒ अलगि॒ ॾिण आहिनि जेके उहे मल्हाइंदा आहिनि हुननि मां हुननि हिकड़ो ख़ासि आहे नारियल पुर्णिमा ऐ ॿियो आहे मीनू हब्बा जेके कर्नाटक वारा मल्हाइंदा आहिनि ऐं ॿियो हुननि जो हिकु उत्सव आहे मत्सय उत्सव जेको रंग बिरंगी आहे जिंहिं में रंग दर्शाया वेंदा आहिनि ऐं जेके सिर्फ़ राजस्थान वारा मल्हाइंदा आहिनि